सांगचे म्हटल्यार म्हाका चित्रकलेची ल्हानपणां पासुनूच आवड आशिल्ली ल्हानपणांन शाळेन वा घरा हांव खूबशी चित्रां काडटालो आनी सगल्यांक ती खूब आवडटाली जसो जसो हांव वाडत चल्लो तशी तशी म्हाजी चित्रकलेची चित्रकलेची कला ही वाडत चल्ली मागीर हांवें लोकांची तोंडा काडपाचे स्टार्ट केले हिरोचे जावं खंयच्या क्र्केटराचे हांव चित्रां काडटालो मागीर लोक म्हणपाक लागले आनी फ्रेड्स सुद्दां म्हणपाक लागले की आमचो बीन फोटो काड मरे आमचो बी फोटो काड मरे हांवेंन म्हटले बरें काडया आनी तांकां सुद्दां हांवें तेंचे फोटो काडून दिले तर हांवें अशी कोणा कडल्यान ट्रेनिंग घेवंक ना हांव म्हजे ओनूच शिकलां हांवें जशें जशें हांव वाडत चल्लो तशें म्हाज्या शेजाऱ्याचीच फक्त हॅल्प घेतलेली तेजे नांव प्रसन्ना काकतकर तो एक फायन आरटिस्ट तेने आपली बी ए ची डिग्री रत्नागिरी केल्या तर तेजी हांवें हॅल्प घेतली म्हाका पर्फॅक्ट करपाक आनी हांव प्रॅक्टीस करत चल्लो आनी जशी जशी हांवे प्रॅक्टीस केली तोसो तोसो हांव पर्फेक्ट जायत चल्लो